मां चाहियां थी की मुंहिंजो ॿारु कंप्यूटर इंजीनियरींग पूरी करे छो जो अॼु कंप्यूटर जो ज़मानो आहे ऐं मां चाहियां थी हीअ कंप्यूटर इंजीनियरींग पूरी करे हू असांजे देश जे लाइ कुझु योगदानु ॾेई सघे